जय झूलेलाल जी पहिरियां ध्यान में वे विहंदी हुयमि त ॿ मिन्ट वधि में वधि पंज मिन्ट वेही सघंदी हुअमि इन में बि चुनौतियूं अहिड़ियूं त अखियूं बंदि करणु मुद्रा मस ऐं हथ करे वियां तेसिताईं किथे न किथे ध्यानु भटिके जां कंहिंजो न आवाज़ु अचे ईएं चवंदा आहिनि त ध्यान में विहऊं त माना सुई बि न किरिणी खपे ऐं सुई किरे नी ऐतिरो बि आवाज़ु पाण खे ॿुधण में अचे अहिड़ी शांती खपे माना सुबुह जो उथी स्नान पाणी करे सिधो ॿिए रूम में हली वञूं पोइ ध्यानु लॻाइण वेही रहंदा आहियूं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ईअं ध्यानु कयां माना हाणे ऐतिरी मस्तु फास्ट कमु थी वियो आहे की पंदरहां थिए वीह मिन्ट वेही थी सघां त बि वांदो नथो अचे पर आवाज़ु कंहिं जो न हुजणो खपे आवाज़ु हुजे नी त सिधो ध्यानु भटिकंदो आहे जां अखि खुली वञे जां ध्यानु भटिके की किथे वेठी आहियां जां केरु आयो आहे दरु खुलियो आहे ईअं माना कुझु आवाज़ु त न अचे नी त जि सुठो समुझ में ईंदो आहे जय झूलेलाल